मैं इस्कूल गई तब मेरे सर मेरे क्लास में ड्राॅइंग का कम्पटीसन करवा रहे थे तो उन्होंने बोला कि जो सबसे अच्छा देखते हैं कि कौन सबसे अच्छा ड्राँइंग बनाता है तो उन्होंने सबको ड्राॅइंग बनाने के लिए बोला तो मैंने ड्राॅइंग बनाया और अपनी मम्मी और पापा की फोटो बनाई जो बहुत ही अच्छी बनी थी जिसे देख कर सर भी बोले कि बहुत अच्छा बना है वो सब लोग मेरी तारीफ़ करने लगे कि तुमने बहुत अच्छा ड्राॅइंग बनाया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है इसे देख कर सर भी मुझे भेरी गुड और मेरी तारीफ़ करने लगे ड्रॉइंग ड्राॅइंग बनाना मेरे मुझे बहुत अच्छा लगता और मैंने बहुत ही अच्छे से बनाया था और मैं जब ड्राॅइंग बना के घर आई तो मैंने अपनी मम्मी पापा को ड्राॅइंग दिखाया उन्होंने बोला कि ये ड्राॅइंग बहुत ही अच्छा बना है सब लोग देखे और बोले कि लग ही नहीं रहा है कि ये हाँथ से बना है लग रहा है कि ये मसीन के द्वारा बनाया गया है लेकिन मैंने उसे अपने हाँथ से बनाया था ड्राॅइंग मुझे बहुत ही अच्छा लगता और जब मैं अब मैं उसे ड्राॅइंग को देखती हूँ तो मुझे महसूस होता है मुझे शायद मुझे मम्मी पापा सबको देखती हूँ तो लगता नहीं है कि मैंने बनाया है लेकिन मैंने उसे बहुत अच्छे से बनाया था ड्राॅइंग करना बहुत ही अच्छा लगता है सबको ड्राॅइंग सीखना चाहिए ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है इसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी और अच्छे अच्छे ज्ञान प्राप्त होते हैं आपको जो भी बनाना हो करना हो आप ड्राॅइंग में बनाते हैं मैं ड्राॅइंग बचपन से ही बनाती हूँ और इसके बारे में सबको बताती भी हूँ कि आपको ड्राॅइंग बनाना चहिए कभी कभी छोटे छोटे बच्चे और सब लोग आते हैं मेरे पास मुझसे ड्राॅइंग सीखने के लिए बोलते हैं कि मुझे आप ड्राॅइंग सिखाइए तो मैं उन्हें ड्राॅइंग बनाना उसमें आलेखन बनाना आम बनाना ये सब अच्छे से उनको असान से असान के तरीके से सिखाती हूँ कि आप ड्राॅइंग में ऐसे बनाइए सारे बच्चे ड्राॅइंग सीख कर बहुत खुश होते हैं कि आप मुझे बहुत अच्छा ड्राॅइंग बनाना सिखाई हैं ड्राॅइंग में मुझे आलेखन बनाना उसमें फूल पत्ती उसे डेकोरेट करना उसे सजाना उसमें अलग अलग रंग भरना उसको कलर करना और उसे अच्छे से सजा कर दिखाना मुझे बहुत अच्छा लगता है ड्राॅइंग में मैं भगवान की फ़ोटो और फूल चित्र कुछ भी हर चीज बना लेती हूँ जो मेरे सर कॉलेज की या स्कूल की सभी लड़कियाँ देख कर बहुत ही खुश हो जाती हैं बोलती हैं कि तुम इतना अच्छा कैसे बना लेती हो लेकिन मैं उसे बचपन से ही सीखती और मैं सब बना लेती हूँ ड्राइंग का मेरे जीवन में बहुत ही महत्त्व है मैंने ड्राॅइंग बहुत बचपन से ही मेरा ड्राॅइंग में ही मन लगता है मैं ड्राॅइंग को पूरे मन के साथ और शिद्दत से पूरे अच्छे से सीखती हूँ और उसमें बहुत अच्छे आगे गई हूँ में मैं ड्राॅइंग क्लास में ड्राॅइंग में फर्स्ट आई हूँ और मुझे सर प्राइज़ भी देते हैं ड्राॅइंग का जब भी कॉम्पटीसन होता है मेरे क्लास या स्कूल में तो मैं उसमें फर्स्ट ही आती हूँ मेरा ड्राॅइंग देख कर सर लोग भी बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छा ड्राॅइंग बनाती हो लगता नहीं कि तुम उसे हाँथ से बनाई हो लगता है कि तुम उसे मसीन या कंप्यूटर से उसे बनाई हो ड्रॉइंग का सबके जीवन में गहरा महत्त्व होना चाहिए सबको ड्राॅइंग में सीखना ज्ञान प्राप्त करना उसे अच्छे से बनाना सब कुछ आना चाहिए आजकल के बच्चे इस्कूल जाते हैं लेकिन इस्कूल में उसे ड्राॅइंग का सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है लेकिन उनको बचपन से ही ड्राॅइंग का सब्जेक्ट और उसमें करना है पढ़ाना चाहिए बचपन से ही अगर वो ड्राॅइंग का सब्जेक्ट पढ़ेंगे आगे तो आगे जा कर उनके मन में भी ड्राॅइंग बनाना ड्राॅइंग पढ़ना या ड्राॅइंग के सब्जेक्ट को पढ़ना लिखना लिखने में उनका भी रुचि बढ़ेगा इसीलिए बच्चों को बचपन से ही ड्रॉइंग या हर सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहिए जिससे उनके मन में सारे सब्जेक्ट के लिए रुचि को आगे जा के कौन से सब्जेक्ट से अपना पढ़ाई पूरी करें जिसमें उनका मन लगे वही सब्जेक्ट से वह पढ़ें इस्कूल में सारे सब्जेक्ट ड्राॅइंग या हर सब्जेक्ट के लिए को पढ़ाना चाहिए